हेलो नमस्ते नमस्कार नमस्कार हाँ भैया आप अभी तक आए नहीं जी हाँ रास्ता कैसे गलत बताया मैंने रास्ता मैंने सही बताया है अंकल ऐसे कैसे कहे रहे हो रास्ता सही है आपके नेट प्रॉबलम होगी एक वापस देखो आप हो कहाँ पर अभी मैं इतनी देर से मैं भी इधर ही खड़ा हूँ भैया मैंने लोकेशन डाली है पाँच बजे की मैंने लोकेशन लाइव लोकेशन शेअर शेअर करी है आपको यार मैं कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ आप कितने कित कितने बजे आए हो आप अभी आए हो एक घंटे से कितनी देर से खड़े हो वहाँ पर सात आठ मिनट हो गये सात आठ मिनट में आप इतना बोल रहे ओ भैया अरे यार मैं इधर खड़ा हू इधर पेट्रोल पंप इधर पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा आपको पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के पीछे खड़ा हूँ मैं आपको पहले फोन तो करना चाहिए था मुझे अरे थोड़ा बहुत तो चलता ही है और मैं उधर गर्मी थी इसलिए जूस पीने इधर आ गया मैं आप आपकी बात सही है पर थोड़ा बहुत तो चलता ही है अब इतना तो मैं भी एकदम उधर एक डेढ घंटा थोड़ी खड़ा रहूँगा यार अरे आपकी बात सही है पर मैं तो इधर जूस पीने आ गया था

एैक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी लगेगा यार भैया अरे तो इतना तो चलना है ये पाँच सौ मीटर भी नहीं होगा पूरे पाँच सौ मीटर का एैक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी लोगे यार हेलो आपकी अवाज अरे यार अब भले इतने में क्या एैक्स्ट्रा चार्ज लोगे यार सीधी गली सामने पड़ी है भैया यहाँ आए भी तो थे एैक्स्ट्रा चार्ज तो मगर मेरे पास तो बहुत सारा सामान है यार सामान समान है तभी तो समान है तभी तो कैब बुक करी थी अरे यार मैंने भी पहली बार तो गाड़ी बुक करी नहीं जो भैया यार आप यह बता रहे हो सौ मीटर आगे खड़ा हूँ यह गली में घुमके आना है समान पड़ा है मेरे पास लोग भी है मैंने उ दिन मैंने आपको लोकेशन भेजी फिर मैंने दस पंद्रह मिन्ट वेट किया मैंने पंद्रह मिन्ट वेट किया फिर मैं जूस पीने आया मैं तो

अरे यार भैया यार सौ मीटर के लिए इतनी बहस कर रहे हो यार इधर ही तो आना है यार अरे हाँ आपकी बात सही है पर इधर पाँच मिन्ट तो इधर आ सकते हो कैन्सल करूँ फिर मेरे वापस लेने आओगे क्या आप हाँ ठीक है वापस करो यार और तो क्या हाँ भैया